हैलो हां में थुआढ़ा होटला दा खाना रुट्टी मंगाई दी ही आं ते बड़े किश मंगाए दा हा में मतलब इ'यां चामिन बनाए दे हे मंगाए दे हे बर्गर मंगाए दा हा पिज्जा मंगाए दा हा बड़ा किश मंगाए दा हा कन्नै इ'यां मतलब बड़ा किश मंगाए दा हा फ्ही केह् आखदे उसी तुसें मिगी न भांडे नी दित्ते मतलब प्लेटां नेईं दित्तियां फाक नेईं दित्ता मतलब किश बी नी दित्ता मिगी किश बी नी दित्ता ओह्दे कन्नै रुट्टी ते में अपने भांडे बिच्च पाऊ उड़ी ही इ'न्ने भांडे नी हैन जेहकी अ'ऊं रिश्तेदार आए बड़ा किश मंगाए दा कि साढ़े अज्ज पार्टी ही अवांं पार्टी ते ऐ ही तुसें मतलब किश बी नी मतलब भांडे बी नी दित्ते इनें मतलब मिगी ते चेता भुल्ली गेदा हा में भांडे मंगाने मतलब चमचे मंगाने प्लेटां मंगानियां एह् सारा समान मंगाना हा तुसें आपें बी नी भेजेआ अवा चलो तुस मिगी एह् प्लेटां बी भेजो चमचे बी भेजो एह् साढ़ै बड़े रिश्तेदार आए दे ते भांडे थोह्ड़े घट्ट पवै दे ते फ्ही अ'ऊं फिर मिगी चेता आया महां में थुआड़े कोलां मंगाऊ उड़ां तां ठीक अवा मंगाया गै नी इस्सै गल्ला तुस मिगी कोई प्लेटां भेजी उड़ो दस हारियां प्लेटां भेजी उड़ो कन्नै दस हारे ग्लास भेजी उड़ो ते चमचे थोह्ड़े ज्यादा भेजी उड़ो कि चमचे थ्होड़े घट्ट पवै दे इत्त गल्ला चमचे बीह् हारे भेज़ी उड़ो तौले तौले अज्ज गै भेजेओ मतलब ताकि इत्थें रिश्तेदारें गी थोह्ड़ा पता आए दे भांडे घट्ट पेई गेदे बेस्ती होई जंदी अगर जेल्लै खाने पर बारी आवा ते भांडे गै नी होन तां केह् हर स्टार्ट होन्ने आह्ली पार्टी हैनी मेरा साढ़ै घर जन्मदिन ऐ नि जागता दा निक्का इत्ता गल्ला तुस भेजी उड़ो भांडे भेजी उड़ो कि के फ्ही अस पाइयै देना नी केइयें च बर्गर पाइयै देना केइयें च चामिन पाइयै देनी ते केइयें च पिज्जा पाइयै देना इत्ता गल्ला तुस मतलब एह् सारे भेजी उड़ो इत्थें ते जां अस फ्ही सारें थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै उत्त भांडे च देओ गें अवा तुस भांडे भेजी उड़ो थोह्ड़ी तौल अज्ज गै जाइयै गै भेजी उड़ो कि के बड़े चिर होई जाना मंगाए दा में सारा किश जे बी ओह् ऐ ते ओह् ते सारा किश में में इ'यां मतलब अंदर रक्खेआ में इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा सारा डब्बा टेस्ट करी ओड़ां बिन्द बिन्द कड्ढियै इक कोली बिच्च महां अ'ऊं पैह्ला चक्खी लैन्नी कनेहा सुआद ऐ ओह् ते सारा किश सुआद ऐ रिश्तेदारे दे खलाने दे लायक ऐ ओह् बड़ा सुआद ऐ इक में थुआढ़े शा

ते च